بہار میں بڑے بہت سارے کاروبار کھلے جا رہے ہیں جس سے جیسے کاروبار کی بات کرے تو کپڑوں کی فیکٹری لپسٹک کی فیکٹری ٹیچر لائن میں دیکھا جائے تو ٹیوسن کوچنگ اسکول کالج بہت سارے فیلڈ کھل رہے ہیں فیکٹری کی بات کرے تو فیکٹری میں استعمال کیا جا رہا ہے لپٹک کریم پاؤڈر بہار میں سب سے زیادہ فیکٹری ہے تو کپڑوں کی جیسے تالمیا بازار بامبے بازار بامبے سیل ویٹو بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو ہمارے بہار میں بہت چل رہے ہیں چادر کی فیکٹری کپڑوں کی فیکٹری پردوں کی فیکٹری اور لکڑی کی فیکٹری اور استعمال ہو رہی ہیں بہت ساری فیکٹری جیسے بوتل کی فیکٹری کپڑ پلاسٹک کی فیکٹری نلکی فیکٹری پائپ کی فیکٹری جگ کی فیکٹری ہیں جس سے ہمارا بہار میں بہت سارے بڑھتے جا رہے ہیں